जोंनि बर' रावहा गोदो गोदो माने जेंना जेंनि जादोमोन जेंना जेंनि जादोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' बिदि गैला जेंना जेंनि जानाया दा जों नांगौबायदि स्कुलाव फरायनो बिजाब मोनो बर'नि नांगौबायदि माने मोजां स्कुल मोनबाय नांगौबायदि जों फरायनो हायो ओमफ्राय जों बर' रावखौबो रायलायनो हायो जों सिगाङाव माने बर' रावखौनो रायलायनो लाजियोमोन आरोना लाजियोमोन जों ओमफ्राय बर' रावखौनो बुंनो रोङामोन बर' राव खिथाबखौनो फरायनो मोनामोन ओमफ्राय जों नांगौबायदि स्कुलाव थांनो मोनामोन जाम्बा जाम्बि जानो गोनां जायोमोन जों ओमफ्राय बिदिनो बर'खौनो जों जेराव थाङो बेयाव खोनानो मोनामोन आरोना ओमफ्राय जों स्कुलाव थांबाबो जों बर'खौनो रायलायो मोनामोन ओमफ्राय दा नांगौबायदि मोनबाय आरो बर' बर' फरायनो नांगौबायदि फरायनो हाबाय जों ओमफ्राय दा ओमफ्राय जों माने बिजाब खौ जों दा जेनबा इंलिसफोरखौबो एसेबां हाया बर'खौ जों मोजां मोनो फरायनानै ओमफ्राय जों मानि बर' मिडियामाव फरायनाय नालाय जों बर'खौ फरायनानै मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जों फरायनानै जों गाहाम नाङो माने जों बर' मेडियामावनो फरायोमोन नालाय ओमफ्राय आवगायाव जों बर' बर'खौ माने क्लियारै माने माबा खालामनो मोनासै आरो बर' रावानो